باورچی خانے میں مختلف برتن اور اوزار ہوتے ہیں جو کھانا پکانے اور دیگر کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہاں کچھ عام برتنوں کی وضاحت اور ان کی اور ان کے استعمال کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں پتیلی یہ مختلف سائز اور شکلوں میں ہوتی ہے اور کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے دال چاول یا سالن بنانا فرائی پین چپٹی اور چوڑی پین ہوتی ہے عام طور پر تلنے یا فرائی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جیسے انڈے پکوڑے یا کباب دیگچی یہ موٹی اور گہری پتیلی ہوتی ہے جو زیادہ مقدار میں کھانا پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے بریانی یا حلیم پریشر کوکر یہ خاص قسم کی دیگچی ہے جو بھاپ کے دباؤ کے ذریعے کھانا جلدی پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے گوشت یا دال کڑھائی گہری اور چوڑی پین ہوتی ہے جو تلنے اور بھوننے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جیسے فرائڈ چکن یا سموسے چمچ مختلف سائز اور اشکال میں ہوتے ہیں جو کھانا ہلانے نکالنے اور سرو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں چاقو مختلف سائز اور تیزی کے ہوتے ہیں سبزیوں پھلوں اور گوشت کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کٹنگ بورڈ یہ ایک سخت تختہ ہوتا ہے جس پر سبزیاں اور گوشت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ باورچی خانے کی سطح خراب نہ ہو بلینڈر یہ بجلی سے چلنے والا آلہ ہوتا ہے جو مختلف اجزا کو پیسنے مکس کرنے اور اسموتھی یا پیسٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈونگے اور پیالے یہ کھانا سرو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف سائز میں دستیاب ہوتے ہیں چمچ اور کانٹے کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں مختلف سائز اور اشکال میں دستیاب ہوتے ہیں یہ کچھ عام برتن ہیں جو باورچی خانے میں استعمال ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے کھانا پکانے اور سرو کرنے کا کام آسان ہوجاتا ہے